स्वच्च भारत अभिजाननि सोमोन्दै होननो सोमोन्दै आङो खिनथानो नागिरदों स्वच्च भारत होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुजिगोन जाय मिशननि गेजेरजों जोङो साखोन सिखोन जोङो भारत हादरखौनो साखोन सिखोन लाखिनायनि मोनसे बियो आदब आरो बेयो जोंनि हादोर नाङै जिहेथु जों साखोन सिखोन खालामनायनि मोनसे अबिजान आरो बे अभिजानखौ जोङो मिथिनाया गोनां आरो बेयो आंखौ जोबोद गोहोम खोख्लैदों मानोना स्वच्च भारत अभिजाननि गेजेरजों जोंनि हादरनाङै जोङो साखोन सिखोन खालामनायनि मोनसे जोङो सुबिदाखौ जों मोननो हादों बे स्वच्च भारत अभिजाननि खामानियाव आं गोबां बाहागो बेयो आंखौ गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो बे स्वच्च भारत साखोन सिखोन द्रायभआव आं गोबां बाहागो लादों जेरै स्वच्च भारत अभिजान होननानै बुङोबा जों गुबुन गुबुन हाबाफारि जेरै बा जुन फालिथाय बेवहायबो जोङो स्वच्च भारत मिसन बेखौ जोङो खालामनाय जायो आरो बेवहाय जोङो बयबो फोरोंगिरि लोगोसे जोंनि फरायसालिनि फरायसा आरो गुबुन गुबुन गामिनि सुबुंफोरखौ लानानैबो जोङो फरायसालिनि सोरगिदिं गामि ओनसोलनि बाजारफोराव थानाय सोरगिदिंफोरखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनाय जायो बेबायदि खालामनायनि जाहोनानो जोंनि गोबां फरायसालिनि सोरगिदिंफ्रा साखोन सिखोन जायो आरो जायनि जाहोनाव जोङो बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जानानै फैदों दानि दिनाव स्वच्च भारत अभिजाननि गेजेरजों भारत नाङैनो साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बे स्वच्च भारत मिसननि गेजेरजोंनो जोंनि हालामाव जों बेखौ साखोन सिखोन खालामनाया जोबोद गोनां बे जोंनि हालामाव बेसेबां साफा होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुंदों जोंनि गोबां सुबुङानो स्वच्च भारत अभिजाननि सोमोन्दै गोबां गियान गैया जायनि थाखाय जोङो बे नि जे स्वच्च भारत अभिजाननि जिखिनि थांखि बेखौ जोङो बुजिना मोना जायनि थाखाय जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय दखान बाजारफोराव जों गोबां जोंङो प्लास्टिकनि मुवा जोङो ओरैनो गोग्लैसोना गारनानै थानाय नुयो जायनि थाखाय जों बेफोर खामानिखौ जिहेथु बुजियाखै बेनि थाखायनो जोंनि स्वच्च भारत अभिजाननि जिखिनि थांखि बेयो थांखिया मोजाङै जाफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै बेनिखायनो आं सानो गामि ओनसोलाव बे स्वच्च भारत मिसनखौ गामि ओनसोलसिमहालागै जों लाना थांनो नांगौ जाय मिसननि गेजेरजों जों न'खरसेबो सुबुङा जाहाथे प्लास्टिक बा नाङि बेसादफोरखौ जोङो जेराव मेरावनो गारा बे खाबुखौ लानानै जोङो बे स्वच्च भारत मिसनखौ जोङो न'खर न'खर जोङो लाना थांनो नांगौ होननानै आं सानो